डेंगू ऐं मलेरिया जो जेको बुख़ारु आहे उहो कंहिं खे बि थी सघंदो आहे ऐं मच्छर पलण सां थींदो आहे त सभिनी खे अगरि इहे बीमारी खां बचिणो आहे जेकी इहे ज़ानलेवा बीमारी आहे हुन खां बचिणो आहे त पहिरियों त असांखे पंहिंजो घरु साफ़ु सुथिरो रखिणो आहे हुनजे हुन खां पोइ असांजे जेके बाहिरि जेको घर जो वरांडो आहे हुनखे बि साफ़ु रखिणो आहे त पोइ हुन खां पोइ जेको कचिरो आहे असांजे घर में जेको रोज़ जो रोज़ कचिरो निकिरंदो आहे हुनखे बि असांखे कचिरे जे डॿे में रखिणो आहे ऐं ढकनि लॻाए करे रखिणो आहे हुन खां पोइ जेको कचिरे जो आहे हुनखे बि कूड़ेदान ते समय खां समय विझी अचिणो आहे हुन खां पोइ जेको असांजो वॉशबेसन आहे गेंढी आहे टॉइलेट बाथरूम आहिनि हुनखे बि रोज़ जो रोज़ सफ़ा रखिणो आहे ऐं असांखे कोशिश करिणी आहे की असांजे घर में या त घर जे बाहिरि बि पाणी न ठई वञे जीअं मच्छर पलनि ऐं मच्छर जाम ज़ानलेवा थी सघंदा आहिनि राति जो सुम्हण खां पहिरों बि असांखे सभु बर्तन बि धोई करे सुखाए करे रखिणो हूंदो आहे ऐं राति जो सुम्हण माल बि मच्छरदानी विझी रखिबी आहे